सर आजदीक बाद बिहारमे थोड़ा सा उतना अच्छा ध्यान नहि देलको रहै तऽ फिर पैसा वैसा कमतै तऽ आदमी तऽ थोड़ा सा सोच पुरना छलै तऽ पढ़ाइ लिखाइ नहि छलै ओ अपन बेटे खाली बेटे के पढ़ाबै ओतना दिन पढाइ लिखाइ पढ़बे नहि करै रहै लेकिन आदमी घरबला सब बेटे के पढ़ाबऽ हलै बेटी के नहि पढ़ाबऽ हलै आब धीरे धीरे समाज सरकार के पैसा अयलै समाज डेवलप करलै विकास भेलै समाजमे सरकार शिक्षा देलकै समाजमे थोडा शिक्षा व्यवस्था अच्छा करके आदमी सब पढ़ले लिखले तबे जानलै ने बेटी के पढ़ाना जरुरी छै तऽ सऽ सरकार फेक्ट्री लेगेलकै तऽ पैसा एलै सरकारके पास सरकार कहलकै नहि अब पैसा सभे जगह खर्च करतै ने खाली एके जगह नहि ने करतै सरकार तऽ शिक्षा पर पैसा खर्च करलकै यऽ तऽ पांच सए आदमी सऽ पढ़ लिखके देखेलके ना हमर बेटी भी हमरो पढ़य सकै छै लिखय सकै छै तकर बाद सब बेटी के पढ़ेनाइ लिखेनाइ शुरू करलकै बहुत बदलाव अयलै अर्थव्यवस्था बिहारमे बिहारमे अर्थव्यवस्था पैसा आबै छै कि बहुत सा चीज अर्थ व्यवस्था चेंज हुए छै तऽ सब चीज चेंज हुए छै कहै छै पैसा आबै छै तऽ ओकर वास्ते सब चीज आदमी विकास करै छै जेकरा पास पैसे नहि छै तऽ आदमी विकास नहि करय आदमी सोच मतलब पिछला रहै छै कहीं सऽ समाज छै तकर बाद ओकरा सब कऽ मतलब ओतना अच्छा डेवलप विकास नहि करलो छै जब वहां आदमी सब कम सोचै छै ई सब कि नहि की जानतै नहि आनतै बहुत बेकार अछि समाज की ओतना अच्छा सऽ डेवलप मतलब विकास नहि करऽ सकै छै तब ओ सब पैसा जे छै विकास करै छै सरकार व्यवस्था आबै छै पैसा पंजी संधारण करै छै सरकार के पास जेकरामे सरकार फिरो लग है जनता के पीछू तऽ वएह समाज बदलाव आबै छै फेर आदमी सब समाज के हाथ सोचनाइ फलाना छियौ ई ठीक रहै छै